दिक्खो महाराज क्राप्स दी गल्ल करां ते साढ़ै लाकै मक्कां बड़ियां लांदे लोक ते इत्थें तुसें गी पता मक्कां बड़ियां शैल होंदियां न ठंडै लाकै शैल मज़ा आई जंदा मक्कां लाने गी ते साढ़ै केह् करदे घरै आह्ले कि मक्कां बीऽ जेह्का पराना पराना मक्कां बीऽ सलू उड़दे ते फ्ही अगले साल लांदे मक्कां दां में आइडिया दस्सां ते शैल इ'यां खुम्बैं बत्तर होई जा शैल बरखा होऐ तां फ्ही लोक मक्कां लांदे ते इत्तै बड़ी सोह्नी मक्क लगदी भई फ्ही तोहें गी पता बड़ा दुख बी लगदा गोड्डी करने ते गोड्डी बी पैह्लें गोड्डी करनी काह्री काह्री गोड्डी करनी बड़ा दुक्ख लगदा फ्ही घरै आह्ले बी बड़ी खप्प पाई दी होंदी चलो सवेरै शामी मक्कां गोड्डी करनी ऐ भई मन ते नी करदा ऐ भ्रावा जाना पौंदा फ्ही मक्कां खानियां होन तां ते तुसें गी पता अपना फैमस इ'यै न कि मक्कां गै फ्ही खाने गी मज़ा औंदा ते कम्म करने गी बी थोह्ड़ा फ्ही दुक्ख लगदा करदे बी जंदे जाना पौंदा बौंटे चुक्कियै करो गोड्डी काह्री ते केइयें लोकें भई दवाई बी मारियै ते मक्कां होई जंदियां अवां तुसेंगी पता ग्रांऽ च घट्ट गै मारदे दवाइयां ते ज्यादा गोड्डी करियै गै मक्कां लांदे मक्कां ते जेल्लै काह्री गोड्डी कीती ते फ्ही थोह्ड़ी निक्की निक्की होई तां फ्ही दोह्री बी करने पौंदी दोह्री गोड्डी करियै फ्ही कोई म्हीने बाद मक्क छरन लगदी शैल ते फ्ही नींबू लाइयै ते तुसें गी पता बड़ा सोना नजारा आंदा मक्का खाने दा ते फ्ही लड़ाइयां बी लगदियां एह् मेरी मक्क ऐ में भुन्ननी तां तुसेंगी पता मक्कां असें गी ओह् ठंडू शैल लगदा ब मक्कां बड़ियां सोह्नियां लगदियां सैलियां मक्कां होने ते भुन्नने दे कन्नै कन्नै बरखा होऐ ते कन्नै कन्नै मक्क खानी बड़ा सौह्ना नजारा औंदा मक्क खाने दा ते मेरा मेरा समझने च कि बैस्ट जेह्की क्रॉप ऐ मक्कां गै हैन होर वैदर जेह्का मक्कां दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ठंडा बी चाहिदा ते शैल बत्तर होना चाहिदा खुम्बै फ्ही मक्क जेह्की बड़ी सोह्नी लगदी ते ग्रांऽ दे लोक तुसें गी पता ज्यादा मक्क लाना गै पसंद करदे ते बाकियें दा पता नी लेकिन साढ़ा ग्रांऽ च ज्यादा मक्कां होंदियां ते मक्कां गै लगदियां ते फ्ही खाने दा मज़ा होंदा ते फ्ही जेल्लै भब्बो निकलदे ते उत्थें बड़ा मज़ा औंदा ते बाकी तुसेंई पता गै मक्क ते मक्क इक मतलब कि कोई शैल चीज़ होंदी शैल मक्कां आटा शैल होंदा शैल नुआढ़ी रुट्टी बनदी मक्क साढ़ै आस्तै बड़ा बड़ा बैनिफ्ट करदी ठीक ऐ ते बाकी चंगा फिर